हॅलो हां उबेर उबेर कंपनी ओके फायन फायन हांव सशांक कामत म्हापशेच्यान म्हाका इन्फोर्मेशन एक जाय आशिल्लें चवकशी तुमचे कडेन करपाक जाय तुमच्यो म्हाका एक न्ही कोल्हापुरा म्हणजे तुमकां हांव एक सांगता कोल्हापूर पुणे आनी औरंगाबाद आनी रिटर्न परत येवपाचें अशें म्हाका तीन ठिकाणी बारा जुनाक भायर सरपाक जाय हय पांच जाण आमची फेमिली आसतली पांच जाणांची आनी तुमचे कडेन हे पांच जाणांक एकोमोडेट करपाक खंयच्यो गाड्यो आसा वा मेळूंक शकतात म्हणजे एक्जाम उदाहरणांत अर्टिगा किंवा ओके ब्रिझा ओर एकादी जीप अशी मेळूं येता काय ओके फाय आनी कशें मिटर रिडिंग कशें जातलें म्हणजें फॅरिंग कशें जातलें मिटराचेर वा पर किलोमिटर ओके हां बरें बरें आनी ए सी कार आसतलें न्ही कित्याक ह्या दिसांनी हीट आसा न्ही त्याचामुळे एसी कार आसतली तुमचे कडेन ओके बरें बरें बरें सो हां आमचो प्रोग्राम पांच फेमिली पांच जाणांची फेमिली कुटूंब आणी बारा जुनाक भायर सरतले आनी बाय से सिक्सटीन्थ सोळा सोळा जून पर्यांत परत येवप असो आमचो आसा प्लेनिंग आसा हां बरें ओके ओके म्हाका तुमी कळीत करात त्या प्रमाणे ओके हां धन्यवाद